नमस्ते सर मैं बम्बइ से रहने वाला हूँ बम्बइ से मैं आया हूँ मुझे टूरिस्ट का कार चाहिए तो क्या आप कितना पैसा लेंगे पूरी भदोही घूमने के लिए सर रिक्वेस्ट है कि कम से कम दस हज़ार तक करवा दीजिए सर जैसे मुझे कारपेट हो गए कारपेट के सुनते है यहाँ के बहुत से बहुत अच्छी अच्छी कारपेट मुझे मिलती है मुझे कई कारखानों में लेकर चलिए अब घूमाना है वहाँ पर रह कर

सर यही मुझे भी रिक्वेस्ट है कि अब मुझे हर कई कारखानों के कारखानों में वह सब जितनी कारखानों में जो टूरिस्ट मतलब घूमना चाहते हैं तो सब घूमाना है कितना क्या क्या करके कैसे करेंगे अपना कैसा वह सर आपके आपकी कार में क्या क्या है ए सी उसी सब उपलब्ध है कि कार में क्या क्या है सुविधा उपलब्ध है और सर कि मतलब एक हफ़्ते तक रहना है मुझे टूरिस्ट में काम करना है घूमना है तो एक हफ़्ते तक कितना क्या कैसे करेंगे

सर कंफ़र्म कर दीजिए सर कंफ़र्म कर दीजिए उसमें

सर ओके कर दीजिए